हाँ मैम नमस्ते नमस्ते हाँ मिल जाएगा हाँ तो बन जाएगा कैसे डिजाइन चाहती हैं आप हाँ तो आप डिजाइन भेज दीजिए हम डिजाइन कर देंगे आपको आकर वह दिखा देंगे वह आउटलेट दिखा देंगे आप देख लीजिएगा उसी डिजाइन में बना दूँगी पटियाला है शरारा है और वह पैंट है और प्लाजो है कुर्ती प्लाजो कुर्ती शरारा और नायरा सूट यही सब होता है लहंगा साड़ी उमेन का और लेडीज ओ ओमेन का और क्या बोलते हैं लेडीज तो सब हाँ गर्ल्स और ओमेन का तो ठीक है हो जाएगा आप बता दीजिए कर धागे में हो जाएगा लहंगे का प्राइस पचास हज़ार है और जैसे दस हज़ार से शुरू है जैसे आपका डिजाइन रहेगा उसी हिसाब से पैसा लगेगा हाँ तो डिजाइनर लहंगा तो ऐसे ही होता है ना नहीं मैं बोल रही हूँ डिजाइन के हिसाब से डिजाइन के ऊपर डि ए एक लेंगे तो एक में थोड़ी ना होता है डिजाइन मतलब एक हिसाब से मतलब लें वो जैसे एक रेट नहीं है जैसे आप चाहेंगे वैसे मिलेगा उसी रेट पे मिलेगा चार हज़ार चार हज़ार से लेकर पचास हज़ार तक लहंगे बनते हैं डिजाइनर नहीं इतना डिजाइन के हिसाब से होता है ना कपड़े का कोई मोल नहीं होता है वह डिजाइन के वह भी डिजाइन में हिसाब से लगेगा हाँ क्यों नहीं बनेगी धागे जित का होगा मोती का होगा या तो पेंटिंग होगा पेंट उसी के हज़ार पाँच सौ नौ सौ एक हज़ार दो हज़ार जैसे लेंगे वैसे नमस्ते